ज़्यादातर हमको सिरियल पसंद है मन अति सुन्दर मन अति सुन्दर में राधिका का रोल निभा रही है वो पसन्द है गाना खेसारी लाल यादव का मैं बेसी ज़्यादेतर सुनते हैं काजल राघवानी का निरहुआ हिन्दुस्तानी वाला फिलिम भी हमको ज़्यादा पसंद है निरहुआ हिन्दुस्तानी में ज़्यादातर हमको गाना ज़्यादे ये जो हिन्दी गाना है हमको अच्छे लगता है हम ज़्यादेतर गाना सुनते हैं और अपना जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है तो हम ज़्यादातर सुनते हैं हिन्दी गाना और ज़्यादा हिन्दी गाना पसंद है हमको थोड़ा थोड़ा भोजपुरी देख लेते हैं सुन लेते हैं हिन्दी में अजय देवगन

सन्नी देओल के गाना अच्छा लगता है

उसमें जो मन करे वही करेंगे अपने तो अपने होते हैं तो वो सब गाना हमें पसंद है हम गाते हैं